जीअं त चैम्बूर शहर में घणी तरक़ी थी वयी आहे मे मेट्रो चालू थी वयी आहे मोनो बि चालू थी वयी आहे मोनो रेल जी तमामु सुविधा सुठी आहे सॼी ट्रेन ए सी आहे मूंखे हिकु दरिख़्वास्त करिणी आहे सरकार खां त मोनो रेल जो थोरो भाड़ो घटि कयो तमामु वधीक भाड़ो आहे मेट्रो में बि फेसिलिटियूं चालू थी वयी आहिनि ए सी ते बि सभु अॼुकल्ह अची विया आहिनि मूंखे लोकल ट्रेन बि वणंदी आहे लोकल ट्रेन में पर एॾी रश आहे जो अॼुकल्ह चढ़णु ॾाढो ॾुखियो आहे मरहिबानी करे थोरी लोकल ट्रेनूं वधायो जीअं माण्हूं खे तकलीफ़ न थिए एक्सीडेन्ट था थियनि माण्हूं चढ़ी नथां सघनि लेडीज खे त एॾी तकलीफ़ थी थिए चढ़ी नथां सघनि माण्हूं रहिजी था वञनि हलंदड़ ट्रेन में हीअं लटकी दरवाजनि ते बीठा आहिनि रोड बरसाति जे टाइम में थोरो रोडनि जी मरम्मत कयो एॾा खॾा खुॾा आहिनि माण्हूं किरी था पवनि स्कूटर बाइकूं त ख़ासि करे किरी थियूं पवनि रोड ते बि थोरो ध्यानु ॾियो रोड बि अहिड़ा सुठा ठाहियो वॾा कयो थोरा रोड ताक़ी ट्रेफिक न थिए चङी चङी देरि कलाक कलाक अधु अधु कलाक माण्हूं ट्रेफिक में हिते अटकियो बीठो आहे ॾाढी ॾुखियाई पई थिए महिरबानी करे थोरो हियो वाधारो थिए त अञां सुठो थी वेंदो ॾाढो